पैह्लें पैह्लें एह् होंदा हा कि बड़ै दे बूह्टै हेठ बेहियै ताश खेढ़नी जादै जेह्की खेल कूद होंदी नेही ते एह् वक्त वक्त दी गल्ल होंदी एह् आखदे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नबाव खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब ओह् स्हाब ऐ कि असर ते पांदे असर कीऽ निं पांदे हून दिक्खो एह् अपना क्रिकेट च सचिन सचिन तेंदुलकर ऐ ते ऐल्लै ओह् बड़ी दूर पुज्जे दा हून नबाव आह्ली क्हानी बी निं रेही दी ऐहें पढ़ोगे लिखेगे नबाव पर ओह् ते नेईं इन्ना पढ़ेआ भी बी बड़े दूर पुज्जी गेआ एह् ऐ की एह् साढ़े इत्थें केह् होंदा कि सब लोक मिली जुलियै खन्ने धाम खाने गी गै जाना अज्जकल दिक्खो शैह्रें ई केह् होंदा असेंगी पता निं साढ़े साढ़े इत्थें ग्रांऽ जे होंदा कि धाम गै खाने गी जाना निं किट्ठे जाना अबे सोनू अबे सोहन सिंह तुम्मी चलेआं अबे चमेलू तुम्मी चलेआं एह् लुंडी तुम्मी चलेआं इयै कि इक्क दूऐ गी आक्खना होर शैल गै जाना भी धामां खाइयै खुश होना आं धामां खाइयै खुश होना ते आक्खो कि केईं बारी केह् होना कि धामां खाइयै जिसलै खुश होना आना ते नैह्रे कंढै गै बेही रेह् नैह्रे कंढै बेही रेह् ते केईं बारी केह् होंदा कि उत्थें इक्क बूह्टा बोह्ड़ी दा ओह् म्हाराज झूटै लैने ओह्दे ई झूटे लैने इक्क बारी म्हाराज साढ़े इक्क सोनू होंदा हा ओह् सोनी गी लग्गी भी अस हॉस्पिटल लेइयै गै सोनू गी आक्खने दा मतलब ऐ कि एह् मज़ा गै बक्खरा ऐ ग्रांऽ दा दिक्खो अज्जकल जो बी जो बी एह्दे एथलीट्स होंदे जो बी होंदे जादैतर बच्चे जेह्ड़े ग्रांऽ दा निकलदे ग्रांऽ ग्रांऽ दे केएएस निकलदे आईएएस निकलदे कीऽ निकलदे की ग्रांऽ च जेह्का मिली जुलियै रौहंदे ओह् सब किश दिक्खे दा होंदा ओह् शरीर बी दिक्खो मेंहीं दा दुद्ध पीना गवै दा दुद्ध पीना असें गवै दा दुद्ध गै पीता जी एह् जरसी गवांऽ हून आइयां असें देसी गवै दा दुद्ध गै पीता एह् अस आक्खने कि देसी दुद्ध गी जिन्नी ताकत ऐ इन्नी कुसैगी ताकत निं ऐ एह् हड्डियां बी मजबूत करदी ते ताकत बी बड़ी ऐ ते बाकी एह् ऐ की बड़ियां बड़ा महत्व करदियां बड़ा महत्व करदियां असें कूह्लना कूह्लना कूह्लने गी म्हाराज आक्खो कि सारे गै चुट्ट होंदे शैह्रें दे मुंग्गर थोह्ड़े होने ग्रांईं मुंग्गर होने अस सारे गै चुट्ट होंदे मालै कन्नै जाना उठी दांदें कन्नै जाना उठी इंया जाना उठी खेलें दा महत्व जेह्ड़ा बड़ा जादा असर पांदा अस इक्क दूऐ कन्नै जुड़ने इक्क दूए कन्नै जुड़ने शैह्रें च जुड़ने दा कोई जियां कोई कारण गै निं बनदा जियां कोई धामां जा ने उत्थें जा ने कोई ताश खेल्ला करदा ओह् किट्ठे खेल्ला दा तलाऽ च न्हौने केईं बारी किट्ठे न्हौने केईं बारी बीह् पंजी त्रीह् बंदे असेंगी लब्भी जंदे त्रीह् बंदे लब्भी जंदे किट्ठे न्हौना असें न्हौना ते अच्छा भी असें टट्टी फिरने गी जाना ते ओह्बी असें दूर जाना उठी दौ ढाई किलोमीटर अपने गप्प गड़ाका दस्स पंदरां किट्ठे कीते दे ते भी आस्तै आस्तै दातुन भन्नी लेई तिमरूऐ दी ओह् भन्नी भन्नी करी करी ओह् घैंटा बीती जंदा हा अस दंऊ त्रैऽ घैंटे ते इंया गै भी न्हौने गी जाना असें बनियां बांऽ म्हाराज उत्थें न्हौने गी जाना ते अपने गप्पां मारनियां बड़ियां गप्पां लानियां इंया होआ उआं होआ तो केह् कीता ते भी इक्क दूए गी पुच्छना भापा जम्मू गेदे हे तेरे केह् आंदा इंया उंआं एह् ऐ की प्रभाव बी बड़ा पौंदा जी दिक्खो ओह् बनियां दा पानी इंया फिल्टर पानी ऐ अज्ज इत्थै न्हौने गी गे अज्ज उत्थै न्हौने गी किट्ठे यह वो करदे रौह्ना अगला जिन्ना मर्जी होऐ न्हौंदे न्हौंदे न्हौंदे न्हौंदे गप्पां लानियां आना भी रुट्टी खानी रातीं रुट्टी खाइयै भी सैरां करनियां केईं बारी केईं बारी बिजली केईं बारी बिजली जानी उठीिसारें उप्पर सौना ते सारें दे कोठे सिद्धे होने ते एह् ऐ कि खेल्लने दा सारें दा सारें दा साढ़े जीवन च बड़ा महत्व ऐ महत्व ऐ कि अस किट्टे रौह्न्ने किट्ठे रौह्न्ने शैह्रें च एह् चीज़ां हैन गै निं हैन साढ़े आइयै ग्राएं इक्क दूऐ गी कोई लग्गी जा किश होई जा कोई नेईं बी कुसै कोल चीज़ ऐ ते मिली जुलियै अस इक्क दूए दी करने ते सभनें गी अपना भ्राऽ समझने कि सक्के भ्राऽ सभनें गी अपना भ्राऽ समझने अस एह् गल्ल बात ऐ म्हाराज आक्खे कि बड़ा महत्व ऐ म्हाराज इनें खेलें दा गै जेह्दे कन्नै अस जुड़े दे रौह्न्ने